मोबायल मोबायलाचो फायदो खूब व्हड तसोच ताचो वायट परिणाम आसा पूण प्रत्येका कडेन आसता की ताचो बरे तरेन फायदो करून घेवपाचो की वायट तरेन म्हाजे बाबतीन ज्यो थोड्याश्यो गजाली ज्यो आसा वायट जाल्ल्यो मोबायला बद्दल वायट परिणाम जाल्ल्यो थोडे भितर मांडटा जशें जशें जेन्ना चड मोबायल वापरप जाता तेन्ना नीद जी आसा ती सारकी पडना सकाळी उट्टकूच जी आसा न्हीद जी आसा कंम्प्लीट जायना अशी दिसता आनी दिसभर जी आसा न्हिदेंक आसा अशी दिसता जेन्ना लेट नायट जेन्ना मोबायलाचो वापर खंयच्याय कामा खातीर आमी करतात तेन्ना असोच परिणाम म्हाका तरी जाला जेन्ना जेन्ना साकून मोबायल जसो हांव वापरूंक लागलां तेन्ना तेन्ना साकून फिजीकल एक्टिविटी जी आसा ते कमी प्रमाणांत जाल्या मोबायल वापरचे पयलीं चड खेळप जातालें चड भायर वचप जातालें पूण आतां तें कमी जायत गेलां मोबायल म्हणटकच इनफोमेजीचो भांडार चड टायम स्क्रिनीचेर पयले जातकूच पयले उपरांत दोळ्याचेर ताचो परिणाम जाता ताचो परिणाम म्हाकाय जाला म्हज्या दोळ्याचेर जाला म्हाका स्पेर्स स्पेक्स लागला आनी मान दुखप हें सुद्दा जाता भलायकेचे प्रो प्रोब्लेम जाता भलायकेचे परिणाम जाता जेन्ना मोबायल चड पळयता तेन्ना दुसऱ्या कडेन उलोपाचें कमी जाता आनी अशे तरेचो नेगेटीव एक्सपिरीयंस जो आसा हांवें म्हज्या लायफा जाला